मैंने गाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया ना ही कोई कोर्स किया जिन गायकों के गीत मुझे पसंद हैं मैं उन्हें गाते रहता हूँ और इस तरीके से मैं अपना अभ्यास करते रहता हूँ